हिकु दिसंबर उणिवीह सौ चोहतरि नव जनवरी उणिवीह सौ पंजहतरि उणटीह नवंबर उणिवीह सौ सतानवे एकवीह नवंबर ॿ हज़ार हिकु ॿारहं मार्च ॿ हज़ार टे